जय झूलेलाल असां दिल्लीअ में रहण वारा माण्हू आहियूं असांजी दिल्लीअ शहर में ॾाढा ऐं सांस्कृतिक प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं झूलेलाल चालीहो चालीहो हर साल सोलह जुलाई खां पंजुवीह अगस्त ताईं थींदो आहे इन में चालीह ॾींहुं मंदरनि में सिंधी मंदरनि में ॾाढी मौज लॻी वेंदी आहे जीअं चेटीचंड थियो साल में ऐं चंडु चंडु अधिक चंडु आदि ऐं जीअं गुरूनि जी वर्सियूं प्रोग्राम ॾाढा थींदा आहिनि असांजे मंदरनि में ॾाढो उत्साह सां मन इहे प्रोग्राम मनाया वेंदा आहिनि असां चालीह ॾींहं रोज़ु राति जो वेंदा आहियूं उते पलव आरती प्रोग्राम संस्कृति ॾाढा चालीहे जा भॼन आदि गाया वेंदा आहिनि असां रोज़ु उन मंदर में दर्शन करणु वेंदा आहियूं राति जो प्रोग्राम ॾाढा सुठा थींदा आहिनि हर मंदर में चालीहे ते असां सभु मंदरनि में ॾाढियूं ख़ुशियूं मनायूं वेंदियूं आहिनि ऐं भंडारा थींदा आहिनि असां हर मंदर में वेंदा आहियूं ऐं ख़ुशियूं मनाईंदा आहियूं इन करे असांखे चालीहो थियो ज्यों ज्यों गुरुद्वारनि में प्रोग्राम थींदा आहिनि गुरपूरब बि आदि मनाया वेंदा आहिनि होली दीवाली आदि ऐं ॾाढा प्रोग्राम बि ॾाढा ख़ुशी असांजे हिंदू समाज में सभु मिली करे मनाईंदा आहिनि जीअं हाणे चालीहा असांजा इहे नवरात्रा थिया नवरात्रनि में सभु माण्हू मिली करे माता जो विर्तु आदि रखंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो प्रोग्राम कंदा आहिनि ॾाढो माता खे मञंदा आहिनि झंडे वारो मंदरु असांजो हिंदू समाज में दिल्लीअ में ॾाढो मशहूरु आहे सभु माण्हू उते मथो टेकणु वेंदा आहिनि हिन करे असांखे दिल्लीअ में ईअं सभु तहिवार ॾाढा ख़ुशीअ सां मनाईंदा आहियूं असां जंहिंमहिल बि हिंदुनि जो सिखनि जो जेको बि तहिवारु हूंदो आहे सभु मिली करे मनाईंदा आहिनि ऐं इहो तहिवार सभिनि खे मनाइणो खपे सभु धूमधाम सां इन तहिवार खे मनाइनि ॿाहिरि बि ॿाहिरि वारा माण्हू बि हिन दिल्लीअ जे तहिवार में मिली करे इहो तहिवार मनाइनि शिवरात्री आदि असांखे ऐं गणेश चतुर्थी शिवरात्री आदीअ सां ॾाढो धूमधाम सां मनाईंदो आहिनि दशहिरो आदि ॾियारी असांखे ॾाढो इहो तहिवार वणंदो आहे